आजुक परिवेशमे आम जीवन अपन

दैनिक दिनचर्याके कारण रोगसँ ग्रसित होमए लागल छथि रोगके निवारणके लेल लोक चिकित्सकसँ सलाह लै छथि आओर अनाप शनाप दवाइके प्रयोक कऽ अपन शरीरके ओकर दुष्प्रभाव के सीमामे बान्हि देने छथि निरोग रहबाके लेल योग केनाइ परम आवश्यक हम तऽ अपन जीवनमे अपन दिनचर्यामे योगके शामिल कऽ बहुत रोगसँ निर्मूल छी योग सबके लेल बहुत फाइदेमन्द होइत छै आमजन दवाइके उपयोग केनाइ छोड़ि योगके अपन जीवनमे जँ शामिल करताह तऽ ओ निश्चित रूपसँ निरोग रहता आओर दीर्घायु जीवन भोगताह